हैलो त शिव ट्रैवलस मां था ॻाल्हायो पिया मां कोमल बजाज थी ॻाल्हायां पई मां बस स्टैंड ते हीअंर बीठी आहियां मूंखे मुंहिंजे घर आदर्श नगर ताईं वञिणो आहे तव्हांजो कोई सुठो रिक्शा वारो हुजेव त मूंखे जाण कयो मूंखे सवेल मां सवेल घर पुजिणो आहे मां आदर्श नगर में रहां थी मूंखे होसिताईं एनी रिक्शा खपे त तव्हां कोई सुठो माण्हू हुजेव त महिरबानी करे मूं ते मोकिलयो मां बस स्टैंड ते बीठी आहियां मुंहिंजो कम हाणे पूरो थी वियो आहे मूंखे हाणे घर वञिणो आहे त कोई सुठो माण्हू जेतिरो थिएव एतिरो सवेल मुंहिंजे लाइ मोकिलयो